जोंनिया न'याव दाउ अमा हांसो फारेव बोरमा मोखौ सब दंजोबो बिफोरखौ जोङो फिसियो फिसिनानै मोखौफोरखौ जोङो दुनदाल होयो मोखौवा फिसा जायो फिसा जाबा जोङो गाइखेर मोनो गाइखेरखौ जोङो न'वावबो लोङो गथ' गथाइनोबो होयो ओमफ्राय फानोबो जोङो फाननानै गाइखेरा फवा फन्द्र थाखा खरि फानो जोङो फाइखारि हरो न'याव लांफैयो बिनिफ्राय दाउफोरखौबो जोङो न'वावनो बेफारि फैयो बेफारिनो फानहरो दाउ हांसोफ्राबो हांसोफोरखौ जोङो मागोयाव फानो दाउफोराबो किलु सारिस' खरि फानो दाउफोरखौ जोङो हांसोया मासेयाव सइच' खरि बिनिफ्राय हांसो दावाबो बिदै दैयो बिदैफोरखौ जोङो न'वबो जानो मोनो इनिफ्राय फानोबो दखानाव फानहरो बिनिफ्राय न'वावबो लांनो फैयो ओमफ्राय फारेवफोराबो फारौवा जोंहा दंसाबो दस जरासे फिसा जाबाथाइ जोङो फागुन मांखौ फानो फुजाफोराव लाङो फिसाफोरखौ फारौफोराबो जोबोद दाम जरा थिनस' बिदि फानहरो